उन्दै समाव आङो लेखा फरायनायव बांद्राय गोसो गैयामोन नाथाय थेवबो हाद्रायैबो नङामोन गेजेर बाहागोआवनो दंमोन आंङो मोसानायखौ बेराद मोजां मोनोमोन गोदो उन्दैयाव बिफाया न'आव गैयाबा जों लेखा फरायबाय थाबा सुनिबार रुबिबारावथ मोनसे रियेलिति श' जायोमोन ना माबा दानस इण्डिया दानस होनलाय लायनाय आरो झलाक दिक्लाजा जै बिफाया बाहेरायाव ओंखारलांबाथाय जोङो आंहा बिब' सासे दंमोन बिब'जों आंजों बिफा गैयाबाथाय टिभि नायखुमाबाय थायोमोन जोङो मोसानायखौ लेखा फरायनायखौ दोनथ'लायनानै बिमायाबोथ' जि रायो नाथाय जोङो बिमानि रायनायखौ गियामोन आरो ना ओमफ्राय बिमानि रायनायखौथ गिया जोंना बिफानाव मोनसे बुलेट गारि दंमोन गुदु गुदु गुदु होनोमोन ओमफ्राय जै बिनि मटरसाइकेलनि आवास खोनाबाथाय जोङो गिनानै लेखा फरायहैफिनथारसै बन्द' खालामनानै बिदिनो जाबोबाय थादों जोङो ओमफ्राय उनाव आङो बेनिफ्राय फोयै फोयै फैनानै आं जेब्ला क्लास ओइट मोनो अब्ला आं मोसाजेनबाय मोसाजेननानै आङो प्राइजखौथ' मोननाया मोनदों देरहादों आङो फार्स्त प्राइज देरहाबोदों आङो बेनि उनाव बेनि उनाव आङो जेब्ला क्लास टेन मोनहां जायो नाइन जोबनोसै जोबनोसै जायो अब्ला जोंनि जायगायावनो आरोना मोनसे हिप हप लुकिं बिदिनि दान्सनि माबा फैदोंमोन आरोना बेयाव आं दान्स लाहैदों एडमिसन लादों बिनि उनाव आङो जेब्ला क्लास टेन मोनो क्लास टेन मोननानै एसे बारो अब्ला मेट्रिक इजामखौ मोजाङै होनांगौ होन्नानै आंखौ ह'स्टेल दोनहैनानै अब्ला ह'स्टेल थाहैनाय लोगो लोगो आंना दान्सखौ दोनथ'नांगौ जाबाय आङो बिनि उनाव आङो मेट्रिक पास जाखांनानै जेब्ला कलेज फरायफिनो अब्ला आं मोसानायखौ सुरु खालामफिनबाय बेनि उनाव मोसानायखौ सुरु खालामबाय आङो बेनि उनाव आंनि गोसोआ मोसानायावल' थांबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय पि इउ फाइनालखौबो बारग'बाय आङो मोसायै मोसायै मोसानानैनो खुनुरुखुम फेलथ' जायाखै फरायनायावबो गेजेर बाहागोआवनोखामोन नालाय मोजां एसे मोजाङैनो पास खालामग'नो हाबाय आरो गाज्रिद्रायबो नङा बिनि उनाव जेब्ला आङो डिग्रि फलायो फरायो अब्ला आङो फार्स्त सेमिसताराव मोसाबाय प्रग्राम दंमोन बेयाव कमपिटिसनाव बाहागो लाबाय आं देरहाबायबो फार्स्त प्राइसावनो देरहानानै दाना इजामा खाथिथारसै दाना इजामाव फरायनो हायाखिसै दाना फार्स्त सेमिस्टाराव बेक थाबाय आङो फार्स्त सेमिस्टाराव बेक थानानै गिनानै आङो रिजाल्त होबा गिनानै आङो रिजाल्तखौबो बिमानो खिन्थानो हायासै ओमफ्राय बिब'नोल' खिथाहरबाय जि हरसे गाबबाय आं जि सिरि सिरि उन्दुनोबो हायासै आं ओंखामबो जानो सुखुवासै ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला थार्द सेमिस्टार मोनो अब्ला आङो फार्स्त सेमिस्टारनिखौ क्लियार खालामफिननो हाबाय आरो ओमफ्राय क्लियार खालामफिननानै उनाव बिदिनो मोजाङै फरायलांफिननानै डिग्रिखौबो कमप्लिट खालामनो हाबाय बिनि उनाव मामि बाबायाबो उनाव मोजां मोनलांबाय माने मोसानायाव गोसो दं बिदि साननानै आंखौ बिसोरो मोसानायखौनो लाहोनोसै नामा साननानै एम ए खौ लाहोआलासिनो उनाव बिसोरो बे क'क्राझारावनो मोनसे कलेज दंना डकटर सबा ब्रह्म मिउजिक एन्द फाइन आर्टस कलेजाव एडमिसन खालामनानै होबाय आंखौ सापर्त खालामबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव एडमिसन लानानै लाबाय आङो ओमफ्राय दा बेयावबो फार्स्त सेमिस्टारावबो मोजां रिजाल्त खालामनो हाबाय आङो मोसानायाव अनेख प्रग्राम गाबोबायखि जेरावबो दाख्लिबो हेमेन्त विश्सरमा फैनायाव एकसजन मोसानायाव बेयावबो आं मोसाफादोंमोन ट्रेडिशनेलमोन जोंनाबो जोंना बर'नि ट्रेडिसनेल दान्समोन ओमफ्राय आं दा बर'नि ट्रेडिसनेलखौनो आङो बे मिउजिक कलेजाव एडमिसन लानानै दं बेनि उनाव दा मोसानायावनो गोसोखा दा मोसानायखौनो लानानै दं आङो ओमफ्राय आंथ' बोसोनखौ बिमा बिफानिखौनो मानिबोदों उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफाया जेराव दाथां होनबा आं थाङाखै मानिबोदों खोथाखौ नाथाय लेखा फरायनाय समावल' एसे माने मोसानायाव गोसो दंमोन नालाय लेखाखौबो फरायोमोन फरायद्रायै नङामोन एसे फरायनानै माने बिदिनो टिभियाव नयथासोआव जायोमोन नालाय बिदि थाइमाव नायखुमायोमोन आरो ना बिदिनो सयथा फोरनिफ्राय सयथानिफ्राय साथ्थासिम फरायनोसै गामि ओनसोल नालाय गामियावसो थायो ओमफ्राय साथ्थासोयाव ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै आथ्थानिफ्राय नयथासिम फरायफ्लाफिननोसै बेनि उनाव फरायफिननानै नयथा जाबाथाय मोसानाय नायनोसै ओमफ्राय बिफा थाबाथ' नायनो हाया नयथा बाबो लेखा फरानो थिनो दसथासिम ओमफ्राय बिफा गैयाबा जोङो नायखुमायोमोन आरो ना बिमानि रायनायखौ गियामोन बारा थेवबो बिमा बिफानि बोसोनखौ लाबोबाय थादों आरो ना बिसोर ओरै खालाम होनबा खालामो बेयाव दाथां होनबा थाङामोन उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफानि बोसोनखौ फालिबोदों दा बिसोरबो होनदों खि मोसानायावनो लादो होननायखाय दा बेयावबो एम ए खालामालासेनो मोसानायखौ लानाय जादों बिदिनो आङो बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिबोबाय थादों उन्दैनिफ्रायनो आरो दासिमबो मानिगासिनो ओमफ्राय उनावबो मानिलांबाय थागोन